ہاں میری بات امیزون کسٹمر کیئر سے ہو رہی ہے جی میں مظاہر بات کر رہا ہوں ایکچولی میم میری یہ شکایت تھی کہ میں نے ایئر فون آرڈر کیا تھا تو وہ آرڈر تو مجھے رسیو ہو گیا ہے لیکن جس وقت آپ کا ڈیلیوری والا آیا تھا میں نے چیک نہیں کیا اُس وقت میں روم پر لا کر چیک کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اِس کی جو پیکیجنگ ہے صحیح پیکیجنگ نہیں ہونے کی بُنیاد پر ایئر فون ڈیمیج ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ دوسرا مِلے ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ اِس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے آپ کی پیکیجنگ کی وجہ سے مجھے میرا سامان ڈیمیج ہُوا ہے اِس لئے مجھے پورا کا پورا ریپلیسمینٹ چاہیے اگر آپ ریپلیسمینٹ نہیں کر سکتے تو مجھے میرا پیسہ واپس لوٹا دیں اچھا ریپلیسمینٹ ہو جائے گا تو کتنے دِنوں میں آپ کر دیں گے ریپلیسمینٹ میم دو سے دو سے تین دِن میں ہو جائے گا میم اوکے اوکے ٹھیک ہے میم تھینک یو